हैलो ओला वाले भईया आपके साइट से ऑटो बुक हो सकता है क्या अभी इतनी रात को मैं कहीं फंस गई हूँ रात काफ़ी हो चुकी है तो मुझे और कोई साधन बस ट्रेन या ऑटो नहीं मिल पा रही है मेरे रात के दो बज गए हैं आप ऑटो लेके आ जाएंगे जी ठीक है धन्यवाद